ابھرتی ہوئی دنیا کی بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ دنیا بدل چکی ہے دنیا کے حالات بدل چکے ہیں پہلے زمانے میں لوگ بہت سادہ زندگی گزارا کرتے تھے نہ کسی سے کوئی زیادہ پوچھ پاچھ ہوتی تھی نہ آپس میں کوئی رنجش ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں جب سے ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا ہے لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے بدلتی جا رہی ہے اور یہ ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت زیادہ خطرناک بات ہے